मां कॾहिं बि पंहिंजे ॿारनि सां घूमण या फिरण चारि ॾींह बि ॿाहरि वेंदो आहियां त मूंखे पंहिंजे पौधनि जो ॾाढ़ो ख़याल थींदो आहे त मां हुन जे करे पंहिंजे पाड़े वारे खे सॾु करे उन पौधनि जे बारे में ॿुधाईंदो आहियां जीअं मुंहिंजे पुठि इहो चार ॾीहं उननि पौधनि जो सुठो ख़्यालु रखी सघे मुंहिंजो जेको पौधनि जो या गुलदस्ता मुंहिंजा जेके पिया आहिनि त हुननि खे चारि ॾींह ज़रुर संभालजाइ ऐं सुठे नमुने पाणी ऐं खाद थोरो जेको हुननि खे ज़रुरत आहे उहो ॾींदो रहिजें जीअं मुंहिंजे पौधनि जी सावक बरकरारु रहे त मूंखे उह जेको हुननि जो ख़्यालु आहे शायदि मूंखे हुननि सां वधीक प्यार आहे जो हुन खे चाॿी ॾेई बि मां चारि ॾींह बेफ़िक्रो चारि ॾींह घूमी फिरी ईंदो आहियां ऐं हो मुंहिंजो मञंदो आहे छाकाणि त हुन खे बि पौधनि सां ॾाढ़ो प्यार आहे त मूंखे उह ॾाढ़ो सुठो लॻंदो आहे जो गुल फुल ॾिसी करे उहो ख़ुश थी वेंदो आहे